हम ग्रामीण के लोग हैं तो कहीं सामान्य मतलब जैसे समान उमान यही है की हमारा साइकिल ही यूज करते हैं हम थोड़े थोड़े जगहों पर जाने के लिए खेत घूमने के लिए और जाते हैं अक्चुअली हम तो बताए तो हम जैसे खेत में मतलब खेत जाने के लिए देखने के लिए घूमने फिरने के लिए और पढ़ाई भी करते हैं साथ में तो स्कूल भी जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं और साइकिल इसलिए है कि फायदेमंद है कि इससे हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और और न इसमें कोई ज़्यादा लगने को है जैसे हम वही व्हेकल यूज करते हैं कोई मोटरसाइकिल कोई बाइक वगैरह तो उसका सर्विस वगैरह बाइक का तेल जैसे यह सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज फिर जोड़ना मतलब पैसे खर्च होते हैं तो समान तो मेरे लिए एक सबसे समान वाहन तो यही है की मैं साइकिल ही ज्यादा यूज करता हूँ अच्छा भी रहता है इसको चलान से मेरी सेहत भी बनी रहती है और इसमें पोल्यूशन फ्री है ये पोल्यूशन फ्री है ये और जैसे नॉर्मल है सस्ते में है सब सब अरेंज कर सकते हैं एक साइकिल तो घर पर होनी ही चाहिए सबके घर पर होनी चाहिए और मैं सबको यही जागरूक करूंगा कि सब साइकिल हीं चलाए अपना इससे हेल्थ भी बनी रहती है और सबकी सिक्स हो जाते हैं न ऐसे नॉइज पॉल्यूशन न ऐसे शोरगुल न उससे कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं है अपना कहीं पर भी जा सकते हैं ऐसे थोड़ी है कि इसमें इंसल्ट वाली बात है कोई वैसी नहीं बात है इंसल्ट नहीं होगा इसमें की साइकिल चला रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है जैसे देखो जो हम लोग को चीज अच्छी हो और हमारे सेहत के लिए अच्छी हो हमारे लिए कंफर्टेबल हो और सबके लिए अच्छी हो और हमारे बजट के अंडर हो तो वो हमें करना चाहिए हमें दूसरों को देख कर शर्माना नहीं चाहिए अगर आं अगर जैसे जिसमें मतलब ये सोचते हैं कि हम मोटरसाइकिल ले लेंगे तो नहीं प्रॉब्लम होगा हम चले जाएंगे अरे वो भी बिगड़ती है उसमें बिगड़ता है उसमें जादे खर्चा होता है वही साइकिल बिगड़ती है उसमें भी खर्चा लगता है और ऐसा कुछ भी नहीं है की मतलब किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम है साइकिल में भी प्रॉब्लम है साइकिल चलायेंग तो प्रॉब्लम है हमारे लिये तो यही एक बेटर है कि साईकिल हम चलाते हैं जाते है उससे पढ़ाई करने जाते है सुबह जाते हैं कॉलेज चले जाते हैं उसी से फिर कोलेज से आना फिर घर का समान लाना खेत पर जाना शाम को ग्राउंड जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं और ये बढ़ियाँ भी है ऐसा नहीं है कि मतलब कह दे तो अच्छा हीं कहेंगे और साइकिल में कोई दिक्कत भी नहीं होती है आराम से चलाते चले जाओ ख़ुद का परसनल वाह है समान है सबके घर पर अरेंज हो सकता है एक साइकिल सब कोई खरीद कर सकता है ऐसा है नहीं कोई दिक्कत तो ये बेटर है कि सबके घर पर होनी चाहिए साइकिल और सम्मान तरीके से यूज भी आती है कही पर जाने के लिए कहीं पर कुछ भी करने के लिए